आंङो दाखालिहाय बिसाल मार्केट आवहाय बेरायनो थांदोंमोन बाट बेयावहाय आंङो ट्रलि मोनसे बायोब्ला मोनसे फ्रि मोननाय ट्रलि बेग मोनो मोन बाट बे बेगआ जोबोद मोजां आंनि थाखाय ट्रेबेललिं खालायनो थाखाय मोजां एबा हेल्प खालायदों बे ट्रलि बेगआ